मेरा ज्यादा पसंदीदा अस बनांदे होंदे पहले पहले जदूं अस निक्के निक्के होंदे अदूं दा ते में भलेआं बड़ी पसंद करदी ही में ते अजकल बी ऐ मम्मी बनांदी ही कढ़ी कढ़ी बनांदी ही कन्नै चौल बनाने जां ढोडे ते पता गै है भाई डोगरे साढ़ किन्ना फेमस ऐ भला ऐ किन्ना मश्हूर ऐ साढ़े कढ़ी ते ढोडे जां साग कडमें दा साग बी बड़ा स्बाद लगदा ढोडे कन्ने कढ़ी ते चौल बनांदे हे बड़े शैल बनाने मम्मी ने शैल प्याज बगैरा पाइयै टमाटर बगैरा पाइयै स्बाद बनानी शैल खानी अस स्कूला आना बडा मजा आंदा हा भुक्ख लगी दी होनी भला जेहले आना अग्गे कडी ते चौल जां कढ़ी ते ढोडा बने दा होना बड़ा गै सुआद लगदा अस बडे़ खुश होइये खंदे होंदे है जां फिह् कडी ते साग बी होंदा हा फिर साग ते टोडा साग ते टोडा बिच सट्टियै मक्खन बडा़ सुआद बनदा हा खंदे हे अस पैहले पैहले जंदू निक्के होंदे हे अजकल दे जागत ते खंदे गै नी किश बी ते अजकल ते बैसे किसे बिच बी इयां कोई ज्यादा ताकती आहली चीजां ते है नी हैन पहले पैहले हा जेहका किश बी खंदे हे बड़ी शैल ताकती आहली होंदियां ही सारा किश लस्सी बी होंदी ही जेहकी शैल घरे दी बनाई दी अजकल लस्सी बी नेईं लभदियां कुतै घर लस्सी ते ढोडे खंदे होदे है पैहले पैहले लोक इन्ने शैल ताकतबर ऊआं मेर अज्ज बी मेरा जेहका पसंदी दा जेहका मेरी कढ़ी ते ढोडा गै है अज्ज बी अगर बने दा होये ते में बड़ी खुश होई खनी बड़ा सुआद आंदा